जोंनि गामि ओनसोलाव गोदो गैयामोन दा जोंनि गामि ओनसोलाव कारेन्ट फैबाय बिदिनो जोङो कारेन्ट मोब्लिबजों सावो आरो जोङो आरो बारा कारेन्टखौबो सावथाबबाय थाया उन्दुब्लानो जोङो खोमोरो बिदिनो गोदो जोङो साथि केर'सिन सावनानै जलायोमोन दा जोङो बेखौ मोब्लिबनि गोहो फैनायखाय जोङो सामफ्रोमबो बिजोंनो जोङो ओंखाम सङो ओंख्रि सङो कारेन्ट गैयाब्ला जोङो म'म सलायो बिदिनो फैब्लाथाय खोमोरो बिदिनो जों सोलिनानै गालाङो गोदोथ' जोङो केर'सिन साथि सावनानैनो जोङो उन्दै बैसोयाव आफामोन इजोंनो बिदिनो जाबोबाय दा जोङो जोंनि दिनाव कारेन्ट मोब्लिबा फैनायलाय जोङो बिदिनो जों थासान्दि गावखौ जोङो बिदि फोजोब लांसैखाय गारि मथरबो कारेन्टजों सलायो जेरै रेलगारि सलायो आजिखालि गोदोथ' सलायामोन बिदिनो जोङो रायजोखौ जालां नांसिगोन आरो उफायथ' गैला